मेरा पसंदीदा मौसम ठंडी का मौसम है क्योंकि इस मौसम में हमें कपड़े गीले और कपड़े सूखे रहने का कोई भी टेंशन नहीं होता है इसमें मध्यम मात्रा में धूप निकलती है और मध्यम मात्रा में बरसात रहती है और यदि बात की जाए क्यों पसंद है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मुझे ये मौसम क्यों पसंद है और बात की जाए बरसात के मौसम की तो बरसात के मौसम में होता क्या है कि पानी अत्यधिक मात्रा में गिरता है जिससे कि जहाँ वहाँ आस पास के क्षेत्र में कीचड़ हो जाता है और कीचड़ होने के बावज़ूद पानी भर जाता है नालियों में जिससे मच्छर उत्पन होते हैं बीमारियां होती है इसलिए मुझे बरसात का मौसम पसंद नहीं आता और यदि बात की जाए गर्मी के मौसम की तो गर्मी के मौसम में हमें अत्यधिक मात्रा में धूप मिलती है जिससे स्किन काली हो जाती है और गर्मी के मौसम में हमें लू लग जाती है और गर्मी के मौसम में दो मिनट भी हम बिना हवा के नहीं रह सकते इस प्रकार से हमें बिजली बिल भी बढ़ता है और गर्मी के मौसम से ज्यादा अच्छा ठंडी का मौसम होता है जिसमें दोनों मौसम का संतुलन बना रहता है